हलो हलो भइया हरिओम भइया हीउ तव्हां मुकेश कूलर वारा वेठा ॻाल्हायो हा भइया मूंखे न हिकु कूलर खपंदो हो

मूंखे खपे पंजहतरि लीटर जो

न बंगलो त कोन्हे को पर असांजो जिते शादी विहांव थींदा आहिनि न उहो हॉल आहे असांजो हा त उन जे लाइ खपंदो हो हा त उहो तव्हां वटि अथव हा हा

हा

अच्छा उन्हनि जी वॉरेंटी वग़ैरह छा आहे उन्हनि जी वॉरेंटी वग़ैरह छा आहे

हा हा अच्छा उहो कमु

अच्छा हा अच्छा ऐं मूंखे हिकु कूलर न खपे उहे ॿ टे खपनि त ॿिनि टिनि जो तव्हां इंतजाम करे छॾींदो न हा हा ऐं उन्हनि जी क़ीमत केतिरी आहे

अच्छा ऐं हा हा हा हा हा हा ऐं उहे प्लास्टिक में ईंदा कि उन में चादर वारे में ईंदा हा अच्छा मतिलबु उहो उन में पोइ अघु जो त फ़र्कु पवंदो न हेठि मथे थींदो न हा जीअं चादर जो ठहिरायूं त उन में

अच्छा

हा हा हा अच्छा हा हा हा हा अच्छा ऐं मो इहो असांजो फाई सागर रोड ते आहे हे न हा न असांजो हाल आहे हा उहा असां शादियुनि वादियुनि में ॾींदा आहियूं बुक कराईंदा आहियूं बुक कंदा आहियूं उन लाइ खपे असांखे हे न त उहो हा उहो तव्हां खे उते ई पहुचाइणो पवंदो हा हा बाक़ी असां जो ई आहे हा हा हा हा हा हा मां उन्हनि जो उतां वेठी ॻाल्हायां मां भाटिया जिनि जे हितां ई वेठी ॻाल्हायां हां न त ईअं तव्हां मुंहिंजा चारि कूलर करे छॾिजो ऐं उते मोकिले छॾिजो उहा प्लास्टिक वारी में हे न

जी जी जी हा हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे भइया हा हा न न का दिक़त कोन्हे भइया हां न हा हा हा जी जी भइया जी जी जी जी हा हा तव्हां मूंखे फ़ोटो वोटो मोकिले छॾिजो उन जी सॼी जानकारी मोकिले छॾिजो पोइ हा न जी जी ठीकु आहे भइया जी जी जी जी जी जी जी ठीकु जी जी ठीकु भइया हा जय झूलेलाल